हमरासभके मैथिली भाषा मिथिलाञ्चलसँ शुरुआत होइल है हमरासभके दादा परदादा बोलैत रहै तऽ सुनैत सुनैत प्रभावित हौले अड़ोस पड़ोसके लोक बोलैत गेले भाषा कोना कोनामे फैल गेले हमसभ मैथिली भाषा बोलै लागलियै प्रभावित हो गेलियै एहिसँ मैथिली भाषा